अभी भी हम कई जगहों पर नगद भुगतान करते हैं क्योंकि इंटरनेट की सुविधा सभी लोगों के पास नहीं होती है सभी लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं तो अभी भी नगद भुगतान किया जाता है जैसे कि ऑटो वाला हो गया सब्ज़ी वाला हो गया फुल्की वाला हो गया यह लोग अभी भी स्कैनर और यू पी आई नम्बर नहीं रखते हैं और इंटरनेट का जो लेन देन है धन की अवधारणा है उसको हम आज के समय में बदल सकते हैं क्योंकि जैसे कई बार हम सब्ज़ी लेते हैं तो हमारे पास खुला पैसे नहीं रहते हैं तो हमें ज़्यादा देना पड़ता है या सब्ज़ी वाला बोलता है कि हमें हमारे पास खुला नहीं है तो आप यह सामान ले लो और हमें उसे समान की आवश्यकता नहीं होती है तो इस वजह से हमें उन सामान को लेना पड़ता है जबरन का लेना पड़ता है तो इंटरनेट यदि उन्होंने भी चालू कर दिया हमने भी चालू कर दिया तो कई बार हम जो अनावश्यक सामान लेते हैं या अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं उन चीज़ों से भी हम बच सकते हैं